हा अचो भाउ अचो विहो हा चओ हा हिनजो उ उपाय त हीअं आहे की मां तव्हांखे दवाऊं लिखी ॾींदमि पर तव्हांखे हाय प्रोटिन बि उनसां गॾु वठिणो आहे फ्रुट खाइणा आहिनि ॿाहिरि जो घटि खाइणो आहे सेंपू ऐं तेलु बि मां तव्हांखे लिखी करे ॾींदमि पोइ उनसां तव्हांखे असरु थींदो पर इनमें छाहे न की तव्हां ॿार जेका आहियो न हू ॿाहिरि जो वधीक था खाओ जंक फूड तव्हांजो जामु इअं वधी वियो आहे त इनजे करे वार अछा थींदा आहिनि ऐं तव्हां किथे ॿाहिरि वेंदा आहियो छा अ इअं हा त इअं आहे की मौसमु बदिलिजंदो आहे ऐं पाणी तव्हांजे अलॻि अलॻि जॻहि जो अलॻि पाणी त कंहिंखे फाउजे त कंहिंखे न फाउजे सभिनि जो सरीरु छाहे अलॻि हूंदो आहे त हिकिड़ो कमु कजो अॼु खां तव्हां जॾहिं बि ॿाहिरि वञो न त हीअं स्कॉफ ॿधी करे वञिजो त उनसां बि घटि थींदो ऐं मूं तव्हांखे छाहे न की ध्यानु ॾियणो आहे वधीक फ्रुट खाइणो आहे खीरु पीअणो आहे जंहिंमें प्रोटिन वधीक मिले न ऐं सुम्हणो आहे आरामु बि खपे उन लाइ त हो तव्हांखे ध्यानु ॾियणो पवंदो बाक़ी त मां दवाऊं ऐं तेल तव्हांखे लिखी ॾींदमि जंहिंसां असरु थींदो त वधीक चिनाउ म्युझीक डांस ऐं मथो जेको आहे न शांत रखिणो वधीक इअं टेंसन न खणणियूं कोई बि कम जो शइ जो तेल मालिश बि कंदी रहणी हा टेंसन बि तव्हां खणो था न भाई ॿाहिरि वञूं कमु कयूं हा त हिकिड़ो इहो बि कमु आहे हा त हिकिड़ो इहो बि कमु आहे की तव्हां वार खे आहे न ब्लिच ऐं कलर न कराईंदा कयो छो की हुनमें बि छाहे केमीकल हुंदा आहिनि उनसां बि वार जल्दी अछा थिंदा आहिनि त कॾहिं बि कलर न कराइजो ऐं घरू इलाजु हिकिड़ो इहो ई आहे की हेल्दी फूड खाओ इअं ॿाहिरि जो न खाओ ॿाहिरि वञो था घुमो था त सुठो पाणी पीओ ऐं हेल्दी खाओ ॿाहिरि जो वधीक न खाइजो हा वधीक अगरि तव्हांखे खपे किथे ॿाहिरि वञो था अछा वार न हलनि त मेहंदी लॻाइजो पर इअं कलर न कजो